आमच्या गांवांत भजन मंडळ आसा तें आमच्या देवळांत तालीम घेता तेंची दर दिसा स म्हटल्यार तालीम सुरू जाता ती तबला पेठी आनी बाकीचे वाद्य घेवून

भजनांत ह्या वाद्यांचे वापर करून आपले भजनाचें आपल्या भजनांत आनी उमंग हाडटा ते ते स वरान सुरू जाल्या अनुसार हांवूय तितून भाग घेता आमी सद्दां भजनाक वता भजनां आमकां वेग वेगळीं देवाचीं आनी देवाक कशीं उपकारता तीं भजनां गावपाक लायता आमचे मास्तर आमकां बऱ्या प्रकारे आमचें भजन शिकयता भजनाच्यो ओळी तितल्यो कठीण नासता बट त्यो तालान बसप हें गरजेचें आसता भजन मंडळ आमच्या भजन मंडळांत चडश्यो महिलाच आसा ह्यो सगळ्यो महिला मेळून एक सूर तालान सद्दां देवाची आराधना करून आपल्याक आपल्याक जाय तशें आनी आपल्या आपल्या मनांतून भजन गायता भजनांत उमेद आसल्या मुळेच सगळीं लोक आवडीन भजनाक येता सद्दां तालीम जातकीर सगळीं लोक देवाची आर्ती करता आनी मास्तराचे बी उपकार दाखयता कित्याक ताणें आमकां भजन शिकयिल्लें आसता म्हणून